हाँ हमारे घर में शौचालय है इसके फायदे ये हैं पहली बात तो ये जरूरी है हर घर मे शौचालय होना चाहिए और इसे देखा जाए तो इसके फायदे तो ये हैं कि जैसे हमारे हम जिस एरिया में हम रहते हैं वहां अगर हमारा साफ सफाई से एरिया है हमारा ग्लोबल जैसे एरिया है अगर हम शौचालय यूज करते हैं और हमारे आसपास के भी यूज करते हैं तो उससे क्या है कि वहाँ का जो वातावरण है वो भी साफ साफ सुंदर रहेगा और जो हम शौच वगैरह करते हैं अगर हम वो बाहर करते तो उसके एक नुकसान तो ये हैं कि की मार्च में मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं फिर हमारा खाना है जो भी हम खाने पीने की चीज बाहर रख देते हैं खुला में तो बैक्टीरिया उससे वहाँ से बैठ के और यहाँ पे आके हमारे खाने को दूषित कर देती है जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं और इसके फायदे ये हैं पहली बात तो ये बीमारियों से ऐसा कोई बैक्टीरिया वगैरह उड़ के नहीं आती मक्खियों के साथ उस पे बैठ के दूसरी बात हमारे जो भी बुजुर्ग है जो भी हैं जो ज़्यादा घूम नहीं पाते या जो जिनको जाने जाने में प्रोब्लेम है विकलांग जैसे तो वही सब भी फ्रेस वगैरह हो के आ सकते हैं और फायदे ये हैं सर्दी गर्मी बरसात आदि मौसम में हर हर टाइम तो ये नहीं है कि आप बाहर जा सकते हैं उसके फायदा तो यही है एक सीधा की हर मौसम में सुबह जा के टाइम से घूम फिर के और वही घूम फिर के आके फ्रेस व्रेस होना फायदे बहुत हैं इसके